बिहारमे खेती बाड़ी कतेक अथी रोजगार नहि भै रहल छै खेती बाड़ी कोना हेतै कोना जिबै कोना जे छै से कोना पब्लिक जितै रोजगार नहि भै रहल छै खेती बाड़ी नहि उपजि रहल छै कोना कि हेतै रोजगार नहि भै रहल छै कोनो तरहसे जे एतनाटा फसिल होइ छै ओहिसे कि हेतै कोनो जे पानि कोनो रेट नहि लागै छै कोनो अथी नहि होइ छै बहुत तरहसे कोना कमेतै कोना कि करतै रोजगार बहुत कम लागै छै कोना जितै कोना पर परिवार चलतै कोना बालबच्चा चलतै एतना उपजै छै ओहिसे कि होइ छै ओहिसे नहि कमेनाइ छै ओहिसे कि कि हेतै धान खेती बाड़ी कम उपजाउ दै छै खेती बाड़ी कम उपजाउ दै छै ओहिसे कि उपलैत हेतै कोना खएतै कोना जितै बढ़िआँसे हमको का अथी काम रोजगारी धनहाँ नहि लागै छै ओतेक जे कोना कि हेतै कोना चलतै कमेनाइ छै धानके समय अएलैए रोपके समय अएलैए रोप हेतै फसिल कोना हेतै कि हेतै सबसे पहिला बात छै जे आगूमे फसिल करनाइ छै धान लगेनाइ छै

कमेनाइ खटेनाइ छै बहुत कम रोजगारी लागै छै बहुत धान कमेनाइ छै मकइ कमेनाइ छै पटुआ भी कमेनाइ छै बहुत कम रोजगारी लागै छै

जे छै से कोना जिनाइ छै कोन तरहसे रहनाइ छै सबचीज कमी भै रहल छै बहुत जे छै से आब सीजन अएलैए मूँग कोना मूँग नहि भै रहल छै बारिश होइ छै कोना हेतै कोना कमेनाइ छै कोना किसान जिनाइ छै कचिआ फ्रेस कोना रहतै कोना जितै बहुत कम रोजगारी भै रहल छै कोना कि हेतै बाल बच्चाकेँ कोना खिएनाइ छै कोना रखनाइ छै